आं हॅलो आं त्रियश बाब नी आं आं आं हां बरें ना हांव तुमकां कॉल केल्लो कित्याक जाणा म्हाका एक प्रोपर्टी सोदतां तुमचें म्हाका एक हें मेळें इनफॉरमेशन मेळ्ळें तुमी हे करता म्हणजे हय तुमी म्हाका सादारणपणान अशें एक खंय तरी म्हणजे अशें चड म्हाका सिटीन नाका म्हळ्यार मात्शें आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी जर आसत नी मात्शें थोडें ऐं नॅचरल ब ब्युटी म्हणजे अशें उदक किंवां झाडां बिडां जर बरीं आसा जाल्यार अशें अशें तुमच्या कडेन हय हय ना ना म्हाका अशी म्हणजे कशें म्हाजें तशें श सिटीन घर आसा पूण म्हाका एक वीक डेज जेन्ना आसता पय विकेंडाक बीन अशें वचून थंय रावपा म्हणजे फॉर एग्जांपल अशें सगळे एमिनीटीज जाय थंय मात्शें कूल जाय म्हणजे अशें हें नाका म्हणजे थोडे गरमी नाका म्हणजे बोवाळ नाका चड असो कोणाचो तशें तशें थंड हय ह हय हय हय हय तशें हय

हय चल चलता चलता म्हणजे म्हाका सादारणपणान कशें नी एक चड म्हणजे एरिया बरी जाय सादारणपणान म्हणजे ट्रक ड्रायवर भितूर भितूरूय अशें नी रो रोड रोड मात्सो रोड आसा कनेक्टड टू देट रोड जाय सादारणपणान आनी मागीर थोडें थंय मात्शें कितें तरी फाटल्यान अशें सिनीक ब्युटी जर बरें म्हणजे दोंगर किंवां उदक दिसता तशें सादारणपणान मॅन्ली थोडें रिलेक्स जावपाक मात्शें बरें पडटा म्हणजे थोडें आयलो अशें दोन दिस रावलो आनी गेलो अश्या प्रकारचें म्हणजे एक अहें स्विमींग स्विमींग पुल बीन आसत नी आसा किंवां सेक्युरिटीची कितें सिस्टम अशें कितें कितें किंवां म चडुय उंच बी नाका म्हणजे स पर म्हणजे फ्लॅट सुद्दां वडलो फ्लेट आसा जाल्यार तो म्हणजे अपर ग्रावंड किंवां फस्ट फ्लॉर अशें कितें हां आं ओ ओके आं आं आं

हय चलता आं तर थंय कितें रेट रेट कसो चल्लां थंय ओके बरें बरें हांव कोंटेक्ट करता तुमकां